हैलो हांजी जनाब तुसें मी फोन कीते दा अहें ओ दो सौ बंदे दा अरेंजमैंट करना ऐ तुस पार्टी देन लग्गे कोई ते में शैफ्फ बोल्लै ना हां तुस एह् सनाओ जी आइटम केह् केह् बनानी ऐ ते आना केह्ड़ी जगह् ऐ हांजी हांजी

अच्छा दो सौ बंद दो सौ बंदा निं दो सौ बंदा सनाई ओड़ो फ्ही आइटम केह् केह् बनानी ऐ हांजी हांजी हांजी अच्छा अच्छा नान बी दो किस्म दे न इक लच्छा आई गेआ ते इक दूए नान आई ऐ ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ

अच्छा आलू टिक्की ठीक ऐ ठीक ऐ बाकी राजमांह् राजमांह् अच्छा होर सुक्की सब्जियां अच्छा बाकी स'रेआं दा साग मक्की दा ढोड्डा बगैरा हां ठीक ऐ ठीक ऐ तां अच्छा दो सौ बंदे दा अरेंजमैंट ऐ ना ठीक ऐ अच्छा हां बधी बी सकदे निं हां कोई ना कोई नेईं एह्दा केह्ड़ा डीऐन्न पैलेस सनाया तुसें ऐ ना ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर नेईं थुआढ़ा अरेंजमैंट होई जाह्ग ते बंदे में अपने गै आह्न्ने जां तुसें कीते क कोई मजदूर जेह्के लेबर उत्थै लानी चलो कोई निं कोई निं में अपनी तरफा लेहागा लेबर में इ'यै फोन कीता महां पुच्छी लैन्ना उ'नें ई लेबर अपनी न'ना आह्ननी होऐ वेटर शेटर अपने निं ना लाने होन उ'नें महां ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ओके